आंनि चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि एबा सोलोंथाइ रा सोलोंथाइ खाबुफोरा गैया ना दङ जेरै आंनिजितआवनो थानाय उरबुसि ब्रह्म गोजौ फरायसालि आरो सिडलि खासेथ्रा गोजौसिन फारायसालिजों लोगोसे काजोलगाव गोजौ फरायसालि बिसोरो बोसोरफ्रामबो माखासे खेलानि सायाव बे फरायसालिफोरा मोजाङै बाहागो लानानै जोंनि चिरां जिल्लाखौ जेरै फुटबल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय आरो बायदिसिना जिल्लानि सिङाव थानाय बा जिल्लानि खेलाफोराव बिथांमोना बाहागो लानानै मोजां खाबु एबा देरहानायखौ आं मिथिनो मोनो बिनि गेजेराव उरबुसि ब्रह्म गोजौ फारायसालिया खाबादिनि बेलायाव मोजां बिहोमा होबोगासिनो दङ जेरै चिरां जिल्लानि जानानै बे फरायसालिआ स्टेट लेभेलाव बाहागो लानायखौ आं नुगासिनो दङ बिनि अनगायैबो बे फरायसालिआनो हिन्जावसाफोरनि बेलायाव खाबादिजों लोगोसे जोलुर बे मोननै आयदाखौ लानानै बे फरायसालिआ चिरां जिल्लानि जानानै बोसोरफ्रामबो गेलेनायखौ आं नुगासिनो दङ लोगोसे हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि गेजेराव सिदलि कासखथ्रा गोजौसिन फरायसालिआबो खम नङा मानो होनना बे फरायसालिबो फ्राय बोसोरफ्रामबो देरहानायखौ आं जिल्लानि जानानै देरहानायखौ आं नुनो मोनो आरो स्टेट लेभेलाव बाहागो लायो बिनि अनगायैबो जों चिरां जिल्लायाव थानाय बिजिनिनि ओनसालाबो खम नङा बिजिनियावबो खेला गेलेनाय बेलायाव जेरै भलिबल फुटबल बिनि थाखाय बिजिनिआबो खम नङा बिनिखायनो जोंनि चिरां जिल्लाया गेलेनायाव दासिमबो खम जायाखै मानोना चिरां जिल्लाया खेलानि बेलायाव जौगागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि जिल्लायाव माखासे कसिंफोरनि गोनांथि दं आरो बिनि थाखाय सरकारा बिसोरनो माखासे कसिं होयोब्ला बे गेलेगिरिफ्रा मोजां थासारिजों गोरोबनानै इयुनाव गोजौ थाखोआव गेलेहैनो हागोन होननानै आं मिजिं थियो जेरै जासिगोनलै